हैलो तुस मैडम जी इंया होई जाना एह् बरखा बी निं पौंदी ते ठंड बड़ी पवा दी ऐ सब्ज़ियां इंया मैहंगियां तुस सनाओ केह् लैना तुसें टमाटर इस टाईम अस्सीं रपे किलो न जा दे मड़ो मार्किट सौ रपेआ चला दी अस भी घट्ट कराने पता करी लैओ तुस एह्बी शैल ऐ पंजाह् रपे किलो ते तुसेंगी डेढ़ दे किलो पाई दिन्ने आं आलूं सौ रपे दे सत्त किलो मड़ो पिच्छुआं इयै निहां स्हाब ऐ अस केह् करचै चलो तुस अट्ठ किलो पाई लैओ तुस सनाओ तुसें केह् लैनां ओह् किन्ने किलो डेढ़ सौ रपेआ किलो मड़ो हन शिमला मिर्च हून ऐ पिच्छुआं मैहंगी ऐ ते ठंड पवा दी ते सब्ज़ी ओह् मड़ो पैह्लें ते सरदियें ई हंदी गै इन्नी मैहंगी ऐ ते भिंडी आवा दी डेढ़ सौ रपेआ किलो ते ते कोई खंदा गै नेईं ते कोई खंदा गै नेईं सड़ी दी भिंडी खराब इस बारी होई गै नेईं इन्नी ठंडी सनाओ हून केह् पाना तुस सत्तर लेई जाओ खरी खरी होई जाओ समान होर तुस सनाओ बैंगन ओह् बंद गोभी एह् घिया मड़ो ऐनी आये दा ऐ पिच्छुआं ऐहीं लग्गी जाना टैम ऐहीं मौसम चेंज़ होआ दा ओह् ठीक ऐ होर सनाओ केह् पाना बैंगन सट्ठ रपे किलो आं बीह् रपे दा पैकेट पाना इक्क होर मटर अस्सीं रपे किलो ठीक ऐ ठीक ऐ फिर ठीक ऐ मैडम जी होइया ठीक ऐ खरी खरी खरी